ॿारहां जान्युआरी ॿ हज़ार ॿारहां तेरहां मार्च ॿ हज़ार उणिवीह सत्रहां जुलाई ॿ हज़ार ॿावीह नव डिसेंबर ॿ हज़ार पंद्रहां सोरहां नवेंबर ॿ हज़ार चोॾहां